بدلتی ہوئی آب و ہوا آج کل بہت زیادہ خاص طور پر زراعت کو جو نقصان پہنچا رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے ابھی ہمارے پاس پورے ذرائع میسر نہیں ہیں اس کے اندر ہم پورے طور پر ڈیولپ اور ترقی یافتہ نہیں بنے ہیں اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں باغات کے اندر فروٹس وغیرہ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور فروٹس کا پورا پپئی وغیرہ ہے یا شملا وغیرہ کے اندر ایپل وغیرہ ہیں سیب تو ان کو بہت نقصان پہنچتا ہے جس طرح موز وغیرہ ہیں پوری فصلیں کھانے پینے کی سب تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں اس سے ابھی تک ہمارے لیے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہو سکا ہے